میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر ایک ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا دے دی ہے کہ جو مریض ہوتے ہیں ان کو صحیح کرنے کی باقی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ جسے موت دے جسے زندہ رکھے وہ تو بات اللہ کی ہے مگر ڈاکٹر ایک ایسا شخص ہے جسے ہم سوچتے ہیں کہ اگر دوا لینے جائیں تو وہ اپنے حال پہ ایسی دوا دے گا کہ ہم لوگ صحیح ہو سکتے ہیں ڈاکٹر بننے کے میرے خواب کو اس پرکار ہیں کہ وہ لوگ اپنے جی جان لگا کر انسان کو بچانے میں لگے رہتے ہیں اور اس کی پڑھائی مگر بہت ٹف ہوتی ہے اس کی پڑھائی کے لیے ہمیں بایو لینا پڑتی ہے جو آگے چل کے ہم کئی پرکار کے کورس کر سکتے ہیں ایسی ایم بی اے بہت سارے ہوتے ہیں ایم بی بی ایس اور وغیرہ وغیرہ تو اس پرکار سے ہم جو کورس کریں گے اس سے ہمیں الگ الگ ڈگری ملیں گی جس سے ہم ہاسپٹل وغیرہ کھول سکتے ہیں اور ڈاکٹر اچھے ڈاکٹرس بن سکتے ہیں